السلام علیکم کیا میری بات آدھار سینٹر سے ہو رہی ہے دراصل مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے آدھار سینٹر کے ذریعے ہاں جی میں نے اپڈیٹ کرانے کے لیے دیا تھا اس ایس ایم ایس میں مجھے بتایا گیا میری درخواست زیرِ عمل اس لیے میں نے فون کیے یہ ہاں ہاں موبائل نمبر میرا اپڈیٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ کب اپڈیٹ ہو جائے گا جی میں نے رول پلے کرا چکا ہوں جی یہ کنفرمیسن کے لیے میسیج آتا ہے تو ٹھیک ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا تو مجھے اطلاع دی جائے گی جی جی شکریہ